हेलो मूंखे हिक फ़्लिप्स कैमरा जी ज़रूरत आहे तव्हां मूंखे उनमें का सुठो वर्जन ॾेखारींदा जंहिं में कि पिक्सल सुठो हुजे नाइट मोड सुठो हुजे ऐं जें में फ़ोटा सुठा ईंदा हुजनि ऐं मुंहिंजे बजट में घटि में घटि ॾह जे पंद्रहें हज़ारे जे विच में अची वञे त मूंखे अहिड़ो को कैमरो ॾेखारण जा कष्ट कंदा